एक सुंदरशें आयदन तें तुका तितूंत तुका कितें जेवण वाडून दिलें जाल्यार तूं ते आयदनाचो शेप आकार रंग पळोवन आकर्शीत जाता आनी तें जेवण तुका आपुणूच रुचीक लागता सो क्रॉकरी ही एक अशी वस्तू आसा जितून सगळ्यांक खुशी मेळटा सो आमी जेन्ना रांदता तेन्ना आमी वेग वेगळे आयदनां यूज करता तितूंत आमकां जीं बरीं चकचकीत आयदनां आसता तितूंत आमकां चड कूक करपाक मजा येता आनी क्रॉकरीज ह्यो अशे आयट्मस आसा जितून आमी जेवण वाडून घेता ते कप बशयेंत आमी च्या पिता ती च्या आमकां रुचीक लागता एक सुंदरशें आकर्शन दिता